हाँ सर धीरज स्वीट्स से बोल रहे हैं अच्छा सर हाँ हाँ बोलिए सर हाँ सर हमने फोन किया था अभी थोड़ा देर पहले आप लोग उठाया नहीं तो सर होम डिलीवरी भी करते हैं आप तो सर हाँ तो सर हमने पिछले बार ऑर्डर दिया था लेकिन हमें आप लोग किए थे कहे थे कि होम डिलीवरी नहीं होता है हमको दुकान पर ही आना पड़ा लेने

हाँ सर वो मेरे दोस्त का बड्डे है कल तो सर पचास किलो हाँ सर कल है उसका बड्डे तो पचास किलो लड्डू और पच्चीस किलो गुलाब जामुन का ऑर्डर देना था थोड़ा जल्दी चाहिए था सर सुबह टाइम में हाँ तो सर हाँ दस ग्यारह बजे तक मिल जाएगा तो सर बढ़िया रहेगा क्योंकि सर उसके बाद क्योंकि सर उसके बाद हम थोड़ा बिज़ी हो जाएंगे काम में तो सर आ नहीं पाएंगे लेने आप पहुँचवा देंगे न सर हाँ सर रामू कुमार सर फुल एड्रैस यही शक्ति नगर बस स्टैंड काली मंदिर सर पचास किलो लड्डू और सर पच्चीस किलो गुलाब जामुन नहीं सर नमकीन वगैरह तो नहीं चाहिए था सर प्राइज बता दीजिए कितना हो जाएगा सर पैंतालीस हज़ार सर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा बता रहे हैं सर आप अरे हम अपना पुराने कस्टमर हैं आपके यहाँ पर क्या हमारे से ही इस तरह से लूटेंगे तो फ़िर कैसे होगा

हाँ तो सर थोड़ा देख लीजिए हम पिछले बार भी ले कर गए थे तो इसमें भी आप छूट नहीं किए थे हाँ सर नहीं पहचान रहे हैं क्या हमको हाँ हाँ आपका नाम हाँ तो सर केक का भी ऑर्डर लेते हैं आप हाँ तो सर हमको फोटो वाला चाहिए था आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देते हमको हम आपके व्हाट्सएप पर फोटो भेज देते फ़िर बनवा देते आप उसी के हिसाब से हाँ सर जी सर केक का कोई दिक्कत नहीं है केक शाम को भी आएगा तो दिक्कत नहीं है लेकिन सर लड्डू और रसगुल्ला उसको दस ग्यारह ग्यारह बजे तक आप पहुँचवा दीजिएगा ठीक है तो सर हम सर रखते हैं अभी